जेल्ले बी अस्स कदें बाइक चलाने जां मोटरसैकल चलाने जो बी तां असें सारां शा पैहले ध्यान रखने के अपने कन्नै हैलमेंट जेह्की ओह् बड़ी जरूरी होना चाहिदी ताकि मालिक नी करै ऐसा कुसै कन्नै होवे अगर कुसै कन्नै मतलब गल्ल होई जंदी कोई एक्सीडेंट होई जंदा कोई बाइक डिगदी जां कुछ होर कुसै गड्डी कन्नै बजदी तां अस के अपने आप गी बचाई सकने औह्दे कन्नै हैलमेंट कन्नै और

असेंगी जेहके बी चलान होई सकदे ऐ एस्स बजह कन्नै उस वजह कन्नै हमेशा बाइक चलांदे बेल्लै अपनी हेलमेट दा अस्स हैलमेट जरूर ओह् करने कन्नै अस्स एह् बी दिक्खने की पैरें चप्पलां बजाय अस्स बूट जेह्ड़े अपने शूज़ पाई लैचै और हत्थें बी अस्स ग्लब्ज चाहे ओह् ठंड दे देन होन तां अस्स ग्लब्ज लाई लैने तांकि हत्थ स्हाड़े ठुरी दे ठंडा की कि ठंडा दे मौसम च बड़ी बारी ऐसा हुंदा के हत्थ ठुरी जंदे और ओह्दे कन्नै हत्थ ठुरने दे स्हाड़ा जेह्का एक्क बैलेंस हुंदा संतुलन हुंदा जेहका ओह् बिगड़ी सकदा ताकि हत्थें बिल्कुल ठुरै हत्थें स्हाड़ी पकड़ जेह्की मजबूत नी रौहंदी ओह्दे कन्नै अस इक ते हैलमेंट और दूजा

ग्लब्ज जेह्ड़े और अच्छे कपड़े उस बेल्ले खास करी सर्दियां जन्ने अस्स कपड़े जेहके बाइकिंग करदे जां बाइक चलांदे अच्छे असें ओह् पाने चाहिदे और डाक्युमेंट्स अस जेल्ले बी घरा निकलचे असें बाइक दे जिन्ने बी डाक्यूमेंट्स हुंदे ओह् असें अपने कन्ने रक्खने चाहिदे जियां के गड्डी दा पैहले थुआढ़े कोल अगर तुस बाइक तुस ठारां सालां उप्पर न तां फिर थुआढ़ा लसैंस जेह्ड़ा ओह् होना चाहिदा अगर तुस बाइक चला ने मतलब तुस बाइक चलाने दे पैहले थोआड़े कोल जेह्ड़ा लसैंस जेह्ड़ा होना चाहिदा अगर लसैंस थुआढ़े कोल होग ते कोई उऐ जेही गल्ल बी होग तां बंदा थोह्ड़ा बची जंदा आते नेईं तां इयां अगर कुसै कोल लसैंस नी ऐ अगर ओह् नुआढ़े कोला सप्पोज करो गी अगर पेई बी गेई कदें कोई बाइक डिग्गी जां कुसै कन्नै लग्गी जां गल्ल होई ते तां बी बचा होई जंदा पुलिस केस नी हुंदा अगर तुस अपने कन्नै लसेंस नी होग बाकी डाकूमेंट जेह्ड़े

बाइक दी इंशोरेंस होना चाहिदा

ओह् बी जरूरी ऐ आरसी जेह्ड़ी तुस मालक न गड्डिए दे ते आरसी बी थुआढ़े कन्नै होनी चाहिदी ताकि तुसें कोई परेशानी नी आवे गड्डी चलांदे जिन्ने मर्जी नाके लग्गे दे होन जो बी ऐ तुसें हैलमेंट पाई दी होनी चाहिदी और अपने आप गी बचाने आस्तै तुसें ना की सिर्फ चलान कोला बचने आस्तै बल्कि अपनी सेफ्टी आस्तै अपनी सुरक्षा आस्तै तुसें बाइक होना चाहिदी और इस सर्दियां मौसम खास करियै कपड़े जेह्ड़े थोह्ड़े गर्म लाने चाहिदे ताकि हवा नी लग्गी जा हवा लग्गे जिस बेल्ले तां छाती बी बंदे दी खराब होई सकदी ओह्दी वजह कन्नै बंदे गी जकाम बुखार बी होई सकदा और हत्थें जेह्ड़े ग्लब्ज जेह्के जरूर पाने चाहिदे जेस्स बेल्ले सर्दियें च बाकी डाकुमेंट जेह्ड़े तुसें अपने कन्नै जरूरी जेह्ड़े डाकुमेंट बाइक दे जेल्ले तुस बाइक बी चलाने तां ओह् जेह्के जरूरी इक दस्तावेज न ओह् अपने कन्नै गै रक्खना चाहिदे ताकि तुसें कोई बी पुलिस आह्ला जां कोई होर आफिशियल कोई बी तुसें कोई रोकै बी थुआढ़े कोला डाकुमेंट चैक करै थुआढ़े कोल सारे कम्प्लीट होन तुसें कोई आफत नेई आई सकदी